ہاں ہمیں بچوں کو فری ایجوکیشن دینی چاہیے میرا بچہ ایک ویب سائٹ پر ٹیوشن پڑھتا ہے وہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ویب سائٹ کا نام بائیجوس ہے بائیجوس سے میرے بچے کو بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے جس سے کہ وہ اپنے پیپر میں اچھے نمبر لا سکتا ہے اور اچھے اس سے پاس ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں بچوں کو اچھے سے اچھے آن لائن ویب سایٹ میں ٹیوشن یا ٹیوٹر ڈھونڈھنا چاہیے جس کے لیے بچے اپنے اگزام کے لیے اچھے سے تیاری کر سکیں اور وہ اچھے سے اپنی پڑھائی مکمل کر سکیں ہر بچے کو آن لائن ٹیوشن پڑھانے کی کم سے کم ضرورت ہونی چاہیے نہیں تو بچے کو جس کے اس نقصان اٹھانا پڑے اور دن میں صرف دو تین گھنٹے ہی بچے کو اس ٹیوشن پر پڑھنا چاہیے جس سے بچوں کی تربیت بھی نہیں بگڑے